ہیلو

یس سر آپ کون کیا پروبلم آ رہی ہے سر آپ کے اس میں اچھا سر آپ اپنی لوکیشن بتا سکتے ہیں اچھا رنگ روڈ کی طرف تو سر آج تو میں نہیں آ پاؤں گا لیکن کل کسی ٹائم آپ بول کے کل کسی ٹائم میں آ جاتا ہوں ارے میں کل آ جاؤں گا کل میں صبح ہی تو آ جاؤں گا کل آج فری نہیں ہوں اس کا تھوڑا خرچہ پڑ جائے گا آپ کا آنے جانے کا سر میرا سر آنے جانے کا خرچہ میرا رہے گا پانچ سو روپئے اور میں ساری چیزیں پھر دیکھ کر سامنے آمنے سامنے بتا سکتا ہوں کہ اس میں کیا پروبلم ہے اسی حساب سے پھر آپ کا اکسٹرا بڑھے گا سر سر لم سم مان کے چلیے کہ دو ہزار روپئے کا آپ کا خرچہ ہے سر کوشش کریں گے تو دو ہزار کے اندر اندر آپ کا کام پورا کر دیں اوکے اوکے میں پھر کل آ رہا ہوں اوکے